एयाव जोङो गोबोरखिखौहायनो सिथ्लायावहाय बिदिनो बादामालि जायिफोरनि थाखाय बिदिनो हाजों गोबोरखिजों लगायनानै सिथ्लाखौबो जों लिरो मानो होनबा जों गथ'जों गथायजों समावहाय इदिनो ओन्दैफ्रा सिथ्लाया ओरैनो गोजा बादामालिब्ला गोग्लैला गोग्लैलि जायो बिनि थाखायनो जोङो सिथ्लाखौहायबो गोबोरखिजों हाजों आराम आराम लिरो आरो आरो बिदिनो फुजा फुजा बायदिसिना बोसोर गोदाननि बा ओंखाम गोरलैनि फुजा होनाय समावबो जोङो बिदिनो गासिखौबो हाजों गोबोरखिजों लगायनानै जों लिरस्रांजोबो बिदिनो सिथ्लाखौबो जोङो मानसि जुमसि जिरायगोन होननानै जोङो लिरस्रांफानाय जायो आरो इदिनो जोङो गोबोरखिखौ इदिनो माइ हानाय बोथोरफोरावबो हाजों गोबोरखिजों बिदिनो खौबो जोङो आराम लिरो आरो आरो लिरखांनानै बिदिनो गोबोरखि गोजायैबो लागायनानै आरो फिनसे लिरबावो जोङो सिथ्लाखौहाय इदिनो जोङो गोबोरखिखौ बाहायो आरो गोबोरखि नङाबाथ' नों जाया गावब्राफिनजोबो गासिबो न' लिरनायखौनो होन अबबा सिथ्ला लिरनायखौनो होन सिथ्ला लिरनायखौनो होन गोबोरखि मोजां बुरजा गोबोरखि नांनाय होनानै हाफोरखौहाय न'फोरखौ लिरनाय समाव होआबा गोबोरखिखौ होआब्ला आरो न'फ्रा गासिबो थाल्ला थाल्लासो गाफिनजोबो बिनि थाखायनो बे जों गोबोरखिखौहाय बुरजा होनानै लिरनांगौ आरो बिदिनो सिथ्लाफ्राबो सिङाव बिदिनो बाला खाबा बादामालि खाबा बिदिनो आह जोङो गोबोरखिखौ बुरजा होनानैसो हा एसे होनानै लिरनांगोन आरो इदिनो गोबोरखिया एसेल' जायोबा बे सिथ्लायाबो थाल्ला थाल्ला गाफिनजोबगोन बिदिनो गाबानो गाबानो गाफिनजोबगोन आरो बिदिनो सान्दुं गोसा जाबा बिदिनो मोनसे गादावबाथाय गासिबो गाफालांजोबगोन बिदिनो जायो आरो ओंखायनो गोबोरखिखौ बुरजा लागायनानै हाजों आराम गोबा लिरग्रोदो इदिनो लिरखांनानै गोबोरखि गोजा एक्स्त्रा दैजों गलायनानै इदिनो हो बिदिनो बालथिंफोराव लानानैबाबो बिदिनो गन मुथा खानानै थुग्लिजोबनानै इदिनो बालथिं लखब लखब बिदिनो आखायजों नङाबा हासिबफोरजोंहाय लेरनांगौ आरो होनबानो गोरा जायो मोजां जायो बेनो आंनि बुंनांगौवा